جیسا كہ آپ نے مجھ سے سوال كیا ہے كہ آپ كو كون سی چیز یا كام پسند ہے تو مجھے مہندی لگانا پسند ہے میرے گھر كے سبھی لوگ مجھ سے مہندی لگواتے ہیں كیوں كہ مجھے مہندی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے میں مہندی كو گوگل سے سیكھتی ہوں میرے گھر میں كوئی بھی فنکشن یا پروگرام ہوتا ہے تو سب لوگ مجھ سے ہی مہندی لگواتے ہیں میں باہر بھی مہندی لگانے جاتی ہوں جیسے كہ كوئی آیوجن ہوتا ہے اس میں بھی مہندی لگانے جاتی ہوں جیسے برتھ ڈے پارٹی دلہن وغیرہ كے بھی مہندی لگاتی ہوں اور مجھے اپنے ہاتھوں پر بھی لگانا بہت ہی زیادہ پسند ہے